माब्रै मा खबर आसामआव मा मा भाषा सोलियो नो सोलियो बाङालि बेनिफ्राय हिन्दी बबे बबे भाषाया रासिन सोलियो

बाजारावबो सोलियो दा बर'आ हो गुबुन गुबुन जाथिजोंबो सोलिसैदां जेबोथ' नङा नंनाया खिन्थु दा सोलिगासिनो दं ना द'खानदार द'खानदारफोरजोंथ' माथो बर'सो रायलायजोबो माथो हो हो ओ जाय जेखि ओ फाननायाव ना ओं बिदिनो सोलिनांगौ बुंदावनांगौ आरिखि ना मोजां माने बुंदावनांगौ जोंसो बुङा ना

जोंसो लाजिनानै बुङा औ फोरोंनांगौ आरिखि बेनोसै नेपालि सोलिया बाङालिआबो जायगा जायगा सोलियोआनो जाहैबाय रोंबाबो बुङा बाङालिखौ दालाय बर'खौ

ओमफ्राय

औ बुजिखालाङो